जे तुस भारत मुल्ख दी कला कार मुल्ख दे कलाकारें दी कला गी बाह्रलें मुल्खें जां पूरे दुनियां च पजाना चांह्दे ते थुआढ़े कम्मै च सफाई ते थुआढ़ी कला च जेह्ड़ी थुआढ़ी कलाकारी ऐ उसदे च थुआढ़े मुल्खै दी खूबसूरती लब्भनी चाहिदी कि थुआढ़ा मुल्ख किन्ना खूबसूरत ऐ थुआढ़े मुल्खै च केह् केह् ऐ थुआढ़ा मुल्खै च केह्ड़ी केह्ड़ी जगह् न थुआढ़े मुल्खे च किन्ने किस्में दे लोग रौंह्दे बक्खरियें बक्खरियें जातियें दे बक्खरे बक्खरे लोग किन्ने मिली जुलियै किन्ने प्रेम नाल इत्थें रौंह्दे ओह् सब थुआढ़ी कला च लब्भना चाहि्दा ते कन्नै इक कलाकार गी अपना कम्म साफ रक्खना चाहिदा कि उसदे कम्मै च सफाई होऐ एह् नी होऐ थुआढ़े कच्छ हुनर ते होऐ हां तुसें हुनर गी दस्सना जियां ओह् नी औंदा होऐ थुआढ़े कम्मै च सफाई बी बोह्त जरूरी ऐ कि थुआढ़ा कम्म साफ लब्भै सुथरा लब्भै थुआढ़े कम्मै च जो गल्ल होऐ ते लोग उसी दिक्खन उसी जिसलै थुआढ़ा कम्म उं'दे सामनै थुआढ़ी कलाकारी उं'दे सामनै होऐ लोक उसी दस्स मेंट खड़ोई दिक्खन कि वाह् कि केह् चीज़ बनाई दी ऐ किन्नी खूबसूरती किन्नी खूबसूरत ऐ किन्नी खूबसूरती ऐ इसदे च दर्शाई गेदी ते अज्जै कल्लै दे जेह्के साढ़ी एह् ऐ टक्नोलाजी ऐ उसदे कन्नै अस दिक्खचै तां बड़ा फायदा बड़ा इनें कलाकारें गी बड़ा फायदा ऐ कि के तुस जेह्के चीज़ तुप्पो तुसेंगी मैंटें च लब्भी जंदी तुस बाह्रलें मुल्खें दे जेह्के कलाकार हैन ओह् किश साह्बै दे ओह् करै दे कलाकारी करै दे ओह् केह् चीज़ फ दिक्खा दे किश साह्बै दे बना दे केह् केह् रंग न जेह्के हैन तां ओह् इस्तमाल करै दे ते उंदी ओह् जेह्की कलाकारी ऐ जां उं'दे बाह्रलें मुल्खें केह् खूबसूरती ऐ तुस सब दिक्खी सकदे तुस सब किश लब्भी सकदा डिजिटल जां सोशल ते कन्नै टक्नोलाजी दे कन्नै तुसेंगी सारा किश इक जगह् पर थ्होई जंदा ते इक कलाकार आस्तै होर इसदे शा बड्डी कोई चीज नी ऐ कि उसी सब किश इक थाह्रा पर लब्भी जा